हा हरे माधव साईं ॿुधायो साईं तव्हां केरु था ॻाल्हायो जी जी मां हा अनिल आडवाणी थो ॻाल्हायां छो छा थी वियो आहे फ्रिज खे तव्हांजी अच्छ लाईट न था बरे ॿियो बि कुझु खराबी आहे अच्छा अच्छा ॿ हज़ार वीह में वरिती हुयव फ्रिज हा ठीकु आहे पोइ ॿुधायो फ्रिज में लाईट न थी ॿरे ऐं थदी न थी थिए ऐं ॿियो कुझु हा आहे न ॾहनि सालनि जी गैरेंटी आहे तव्हांखे वारंटी आहे उनमें त तव्हांखे मां फ्रिज ठाहे ॾींदोमाव तव्हां खणी अचिजो न मुंहिंजे दुकानु ते मुंहिंजी दुकानु अथव इते खेबर लाइन में दुकानु ते हा त मां कंपनीअ में लिखी मोकिलियां थो त तव्हां माण्हू ई ठाहे वेंदो अची करे तव्हां जीअं चवंदव ॿई ॻाल्हियूं अथव मूं वटि हा हा ॾहनि सालनि जी वैरंटी अथव ऐं बढ़िया सां ठाहे वेंदो अची करे असांजो माण्हू तव्हांजो ईंदव ता तव्हांजो पंहिंजो ॿुधायो किथे अथव तव्हांजो घर वर ऐं त ॿु गेट त मां हा उओ बि ठाहे ॾींदव ईंदव माण्हू त सभु ठाहे ॾींदव तव्हां गेट बि ठाहे ॾींदव ऐं तव्हांजे ॿियो बि कुझु प्रॉब हूंदव तव्हांजी काई ॻाल्हि त उहा बि करे छॾींदव बरफ छो नथी ॼमे बर्फ त ॼमण घुरिजे फिरिज में न हुनमें बटण लॻंदो आहे त उहो थोरो गोल गोल घुमाइ ॾिठो हुयव न हो जेको हिकिड़ो विच में ॻाढ़ो ॻाढ़ो बटण हूंदो अथव उहो उनखे तव्हां जोर सां दॿाइणो पवंदो अथव उन छा तव्हांजी फिरिज ॾाढी हूअ ऑटोमेटिक वारी आहे त उनखे बटण दॿाईंदव न त हूअ पाण ई पाण ई तव्हां जी बर्फ ॼमण लॻंदव बर्फ हूअ उनजे करे न थी ॼमेव ऐं कंप्रेशर बि तव्हाजो लॻे थो खराब थी वियो लॻे थो पोइ हुनजी गैरंटी आहे हा त तव्हांखे मां पंहिंजी पंहिंजी अ पतो ॿुधायो घर किथे अथव तव्हांजो त मां उनखे माण्हू मोकिलींदोमांव कंप्रेसर अगरि ख़राबु हूंदव त उनजा पंज हजार लॻंदव तव्हांखे हा न उनजो माल न लॻंदो उहा कंपनी भरंदी अगरि कंप्रेसर ख़राब आहे अगरि तहांजी फिरिज थदी न थिए उहो बटण दॿाइण सां तव्हांजो थो थिए अगरि हूअ फ्रिज में बर्फ न थी ॼमें त कंप्रेसर ई मूंखे लॻे थो ख़राब थियो हूंदो त उनजे करे तव्हांखे उनजा पंज हज़ार लॻंदव ॿियो ख़र्चु जादा न ईंदो बाक़ी तव्हांजो छा किथे रहंदा आहियो ऐं घर जो पूरो ॿुधायो हीअ पतो त पोइ तव्हांखे असां माण्हू मोकिलींदासि ऐं ठाहे वेंदो ची करे एड्रेस ॿुधायो तव्हां पंहिंजो मूंखे बढ़िया धीरे धीरे सां खेबर लाइन माधव नगर में वार्ड नंबर छा पवंदो अथव वार्ड सिंधु सदन धरम शाला ए साम्हूं वार्ड नंबर टेटालीह हा ठीकु आहे ऐं ॿियो इहो ॿुधायो की दरवाजो बंदि छो न थो थिए उनजो कुझु रबड़ वबड़ उनखे रबड़ जेको लॻियल आहे उहो ॻरी त न वियो आहे अच्छा ऐं फिरिज जो जेको उनजो कलर वलर त न वियो आहे न कलर वलर बढ़ियां पियो अथसि न सही आहे लोकेशन त सही सही आहे न उनजी ॿियो कोई दिकत फिरिज बसि टे आईटम आहिनि तव्हांजा मतिलब हिकु हीअ थदो न थो थिए ऐं तव्हांजी बर्फ न थी ॼमे ऐं दरवाजो बंदि न थो थिए ढंग सां न हाणे उनजा त पंज हजार लॻंदव तव्हांखे उहो तव्हां थोरो घर मां थोरो पुछो घर मां की पंज हज़ार भरंदा की न भरंदा त उन हिसाब सां माण्हू मोकिलियूं न त न मोकिलियूं पहिरियों कंपलेन तव्हांखे मां नंबर मोकिलियांव थो वॉट्सअप ते तव्हां हिकु दफ़ो पंहिंजो मोबाइल नंबर बि मूंखे ॿुधाइ छॾियो ईअं ई सिंधीअ में त हा ॿुधायो नव छह छह नव टे वरी सां नव टे चरि नव पंज ठीकु आहे तव्हांजे मोबाइल नंबर ते मां कंप्लेन करे छॾियां थो ऐं हिकु माण्हू ईंदव असांजो ठाइण तव्हांखे ॿुधाइंदव पूरी इनजी की छाहे कीअं ए अगरि तव्हांजो कंप्रेसर ख़राब हूंदो त उनजा तव्हाजा अलगि सां पेसा लॻंदव बाक़ी मूंखे एॾो किथे आहे टाईम माण्हू ईंदो न असांजो असां छा अची सघंदासि माण्हू ईंदुव ठाहे वेंदो न अची करे ठीकु आहे बियो बुधायो बी कोई हुजे कोई शेवा असां लाइ ऐं कूलर जेका खणी न वियो आहेकूलर कूलर चओ पिया खणी न वयव कूलर